औ आंनाव थालिर फां दङ सा फुलि दङ आंनाव ओंहो आंनाव बेसेबां लाङो हागोन आंनाव मेरला पुलि दङ नोंबा बेसेबां लाङो लांफैनो हागोन फांसे फुलियावहाय आं दस थाखा लागोन दे गोबाङैनो लांफैयोला दे गोबाङै लांफैयोला हरगोन दे नायफैग्रोदो दे लांफै बिसिबां लांनो हागौ दं आंनाव फुलिया गोबां गोबबां जावयैनानै दोनखादों आं नों फुलिखौहाय माजों लांगोन फुलियाखौ लांनानैहाय लांग्रोमोना गायहैनो नाङा दे साननै फुलिखौ लांनानैहाय लामा गोजान लांनायनि खोथा हाफ्रा रुंलांनो हागौ लांनानैहाय सप्तासेसो दोनहैनानै ट्रेपाल खोंनानैहाय दोनदो दै ओमफायसो उनाव गायदो गायखांब्ला उनावहाय थांनायखौ नुगोन ना दे बेसिबां लांनो हागौ लांफै औ दे